नङाहाय बुरि रि संबाबो रुइया

बेदरआ बेदर लायनाया अमा बुरिखौ दाननानै फानदों नोंलाय मोजां नङा माथो संबाबो खुखाराव रुबाबो खेबथाम खेबब्रै गाबबाबो रुइया हाराखौल' हरदों नामा नोंलाय हारा बुरिखौसो बेदरआबो खमथार गथ'खौनो नों थगायना हरदों नामा हारा बिगुरल' मोजाङानो नङा अमाया बेदरआ बिदिखौ फाननो नाङा नोंनि अमा फाननाया नों बिदिखौ फाननो नाङा थगायग्रा नोङो गथ' मानसिनो नोथ' थगायना हरदों नोङो फानाबा फाननो नाङा नों अमाखौ मोजां मोजां फान बेदरफ्रा दिनैनिफ्राय बायलाबो जालाबोहाय नोंनि अमाखौ बेबायदि मोजां मोनासां नांला मालायनावसो बायसै दिनैनिफ्राय प्रेसारआवनो खेबनै खेबथाम रुबाबो रुइया खेबनै खेबथाम गाबहोबाबो खेबब्रै खेबबा गाबहोबाबो बेदरआनो खासाव साव खोमोनजों हाराजों लगायनानैसो हरदों नोङो आरो बेदरआबो खम दे होनबालाय दिनैनिफ्राय लायला नोंनाव बायला जाबाय नङा गथ'नो नो खम हरखादों नोङो बेदरखौ नायनानै मानसिखौ नायनानै लायला नोंनाव दिनैनिफ्राय बेदरखौ नांला मालायनाव लायसै मालायनाव बायसै जाबाय दे होनबा आं लायखाला दिनैनिफ्राय लायहोखालां गथ'फोरखौबो आं मालायनाव मालायनो खोनथाबानो मालायनो खमप्लेन होबानो नोंनि बेदरआ फाननो हानाय नङा र नोंनो आं खिन्थासै मानसिफोरनो नोंनि बेदर फाननायखौ दिनैनिफ्राय बिनि बेदरखौ रावबो दालाय होननानै खोनथासां मानसिफोरनो अमा बिगुरखौबो मोजाङै सैया नोङो जाखागोन नों खमप्लेन नै खोन्थासै आं मानसिफोनो आरो लायला आं नोंनि बेदरखौ दिनैनो फास दिनैनो लास जानोसै नोंनि बेदर जानाया नोंनि बेदरखौ बायनाया जोबा माथो दे होनबा जाबाय दे जाबाय दिनैनिफ्राय नोंनि बेदरखौ लायलाबो जालाबो